असां सिंधी रंधिणे में कुझु बि ठाहींदा आयूं हुन में चांहि जो फुलिको चांहि फुलिको खिचड़ी पुलाउ भुॻल चांवर पकौड़ा मुङनि वारो फुलिको पटाटे वारो फुलिको पटाटा पुरियूं चीज वारो फुलिको हुओ फुलिका ठाहींदा आयूं